बाजियौ हँ नमस्कार नमस्कार बाजियौ लाइब्रेरीमे सँ किताब अपनेके लेना छै अहाँ यहाँ तऽ गोनू झा आरके जे छै से बहुत कहानीवला किताब सब छै विद्यापित जे कवि रहय उपर मैथिलीमे बहुत किताब सब छै अपने जानकारी लै लए चाहबय तऽ सब ढङ्गके किताब यहाँ उपलब्ध छै अपने लए जइयौ नाम पता लिखा कऽ आओर पढ़ि कऽ फेर जे छै से बढ़िआँसँ यहाँ फटय उटय नहि अपन जे छै दए जेबय आओर या नहि तऽ यहाँ रहि कऽ भी अहाँ पढ़ि सकय छियै जे ढङ्गके मैथिली अपने किताब चाहबय कहानी खिस्सा सब ढङ्गके यहाँ छै लाइब्रेरीमे अपने जब फुर्सत मिलल समय निकलि कऽ अपने आबियौक आओर अपने यहाँ रहि कऽ पढ़ियौक आओर देखियौक सब किताब मिल जेतय अपनेके मैथिली भाषामे जते छै कहानी खिस्सा सब मिलतय किताब अपने मने घर लए जेबय तऽ दू तीन दिन तकमे अपन एक किताब पढ़ि कऽ फेर दए दियौ तब फेर दोसरो आदमी ने पढ़तय आओर फेर अहाँ दोसर किताब लेबय तऽ कहानी खिस्सावला तब ने फेर दोसरो अहूँ लए जेबय तऽ पढ़बय अलग अलग जे लेखक सब छै सब लिखलकइए तऽ ओ अच्छा अच्छा कहानी सब खिस्सा सब अहाँके जानकारी मिलतय आओर ओइसँ ज्ञान बढ़तय अपनेके दू तीन दिन राखि कऽ अहाँ दए सकय छियै ओकर कोइ फीस उस नहि लागय छै ई लाइब्रेरी छै अइमे किताब सब उपलब्ध छै अपने लए कऽ अपन ज्ञान बढ़ा सकय छियै मैथिलीके कहानी खिस्साके बारेमे जानकारी लए सकय छियै अपने कहयके मतलब छै हँ हँ हँ आरामसँ एतऽ जे छै से रूम बनल छै अइमे किताब छै अलमारीमे सब रखल छै अहाँ जे लेखकके चाहबय मैथिली भाषामे खिस्सा कहानी पढ़यके लिये अपने निकालि कऽ ओइमेसँ अपने पढ़ि लियौक आओर अपनेके सब सुविधा छै यहाँ पानि पियैके व्यवस्था छै पङ्खा लागल छै रोशनीके व्यवस्था रहय छै ओइमे कहीं कोइ साफ सुथड़ा जगह छै लेट्रिंन बाथरूम सब भी रहय छै अपने लाइब्रेरीमे सब सुविधा छै सरकार तरफसँ आओर एतऽ जे छै से अपने जे कहानी खिस्सा पढ़य लऽ चाहबय एकसँ एक लेखकके सबके छै मैथिली भाषामे सब लिखल खिस्सा कहानी अपने निकालियौक आओर पढ़ियौक आओर जानकारी लियौक ज्ञान बढ़ाबू आओर समाजमे भी मने बताबियौ कोइ सब चीजके ओइसँ लाभान्वित हेतय सब कोइके मतलब छै फायदा हेतय सबके समाजके अन्दर हँ हँ हँ अपनेके सुविधा अनुकूल छै अपने जेना एतऽ बैठ कऽ पढ़ि लियौक आओर की किताब घरोपर लए जा कऽ पढ़ि लियौक अहाँ लोकल लोक छियै अपन लोक छियै जान पहचान छै या सही ढङ्गसँ लए जेबय फाटय उटय नहि सुरक्षित लए जेबय सुरक्षित दए जेबय तऽ उ सुविधा मने मिल जाइ छै अपने दुनू सुविधा छै जाहिसँ अहाँके ज्ञान बढ़ना चाही समाजमे ओइ चीजके बारेमे जानकारी होना चाही पुराना कृताकानी मैथिली भाषा जे छै से ओकर जानकारी होना चाही की बाजलियै बाजू फेरसँ नहि नहि नहि नहि उ सब फ्री सुविधा छै लाइब्रेरीमे अपने जनताके लिए छै ने आम मने मानसके लिए सब फ्रीमे छै आओर सब पैसा उसा नहि लागतय ठीक छै हँ ठीक छै आओर कोइ जानकारी नहि ने छलय ने ठीक छै राखियौ